جی اسکولوں کے طلبہ دوڑ میں سامل ہوتے ہیں اور الگ الگ علاقوں کے اسکولوں میں بھی طلبہ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں طلبہ کے لیے دوڑ ایک بہت ضروری اہم زندگی کا حصہ ہے کیونکہ اس سے طلبہ کے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں